थोड्या दिसा पयली हांवें एक फोन घेतलेलो पयलीं म्हणजे तो फोन येवपाकूच धा दीस लागले जेन्ना तो फोन येयलो तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसलें पूण तो फोन थोडे दीस वापरतकीर त्या फोनाक खूब प्रॉब्लम्स येवपा लागले पयली म्हणजे फोन खूब सावका चलपाक लागलो मागीर तेची स्क्रीन चलपाची बंद जाली मागीर ताचो आवाज सुद्दा येवपाचो बंद जालो पयली म्हणजे हांवें कंपनीक कॉण्टॅक केलो की म्हाका फोन रिटर्न करपा मेळटा काय ना तो ते म्हुणपा लागले रिटर्न करपा मेळचो ना तुका सर्वीस सँटरान वयचें पडटलें म्हुणून जेन्ना हांव सर्वीस सँटरान गेलों तेन्ना तो सर्वीस सँटर वाल्यान म्हाका सांगलें की त्या फोनाची स्क्रीन आनी मदरबोर्ड चेंज करचो पडटलो ताज्या खातीर जितल्या पयशांचो हांवें फोन घेतलेलो तितले पयशे म्हाका परत लागतले तेन्ना म्हाका खूब राग येयलो आनी म्हाका दिसलें म्हाजे पयशे वेस्ट गेले म्हुणून